آج کے وقت میں ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت آسان کر دیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کے وقت میں ہم بہت زیادہ کام کو بہت کم وقت میں کر سکتے ہیں جیسے ہم دوڑنے چاہتے ہیں تو دوڑنے چاہنے دوڑنے میں دوڑنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہئیں اس میں اس میں ہمیں ایک اسمارٹ واچ کا یوز کرنا ہوتا ہے جس میں ہم ٹائم نوٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک منٹ میں ہم کتنا دوڑ سکتے ہیں اور پھر اس کو ایمپرو کرتے ہیں ڈے بائی ڈے روز روز دوڑنا جو ہمارے دوڑنے کی کار کردگی ہے وہ اس میں سب آتی رہتی ہےکہ ایسی گھڑیاں آ گئی ہیں ٹیکنالوجی کے طور پر کہ ہمارا بی پی بھی بتاتی ہیں ہماری ہارٹ بیٹ بتاتی ہیں کہ ہم کتنا چل رہے ہیں روز کتنا کیلو میٹر چلے ہیں اور یہ صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند چیز ہے کہ ہمیں پتا لگتا رہتا ہے ہمارا بی پی کتنا ہے اور ہم روز کتنا چل رہے ہیں کہ ہمیں کتنا چلنا چاہیے اور آگے